नमस्ते हाँ हम पेंट पेन्टर हैं पेन्टिंग करते हैं बहुत लोगों को किये हैं हर जगह जहाँ जहाँ से लोग आते हैं हमारा नाम है बहुत लोगों का पेन्टिंग किये हैं पुट्टी भी किये हैं हाँ हाँ है जो है आप बताइयेगा हम खाली हो जाएंगे आपके पेन्टिंग जरूर करेंगे अरे अब जब नामी हैं तो भाई खाली कहाँ हैं बहुत दूर दूर के लोग आते हैं अब जिसका जिसका पहले से बात हुआ है उनलोगों का पहले बात हो जाए सब काम हो काम भी हो जाएं तब आपकी बात करेंगे आपको पेन्टिंग ही खाली करवाना है हाँ चलिये ठीक है आपको खाली तीन कमरा है और कुछ नहीं है

चलिए ठीक है अभी दो दो चार दस दिन काम लगेगा सबका काम हो जाएगा बहुत दूर दूर तक हमलोग जाते हैं पेन्टिंग करने है वो तो रंगीन में सादे में जो जैसे चाहता है वैसे उसका होता है जो कलर चाहे हाँ उसको कलर बताना पड़ेगा और पुट्टी भी का भी कलर बनाना पड़ता है उसी हिसाब से आप अपना रंग खरीद कर लाइएगा पहले से

अभी कैसे कैसे बता दें कितना है आएंगे वहाँ देखेंगे कितना दूर में है कैसे है तब उसी हिसाब से पैसे बताएंगे कितना लगेगा आपका घर दूर है कि नज़दीक है चलिये कुछ है दूर चाहे नजदीक आना पड़ेगा आएंगे तब हम बताएंगे दो चार दस दिन में जब हम खाली हो जाएंगे तब सामान उमान लिख लीजिएगा हम बताएंगे उसको मंगाइएगा तब तक हम आएंगे नमस्ते